असांजे सिंधी समुदाय जे कुनबे में नचण खे इलाही सुठो मञियो वेंदो आहे जीअं पाण में लॻा पियो सुठो थींदो आहे ईंअ कई कई त्यौहारनि में या उहो मौक़नि ते असां पाण में नची करे ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं जीअं चेटीचंडु ॾींहुं झूलेलाल जयंती में लाॾनि में शादियुनि में आयोलाल चयो झूलेलाल या ईंअ कई अहिड़ा असांजा सिंधी पंहिंजा ॿोलियुनि में आहिन जंहिंमें असां पाण में नचंदा आहियूं ऐं ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं गुरू जॾहिं घर में घुराईंदा आहियूं तॾहिं पाण में नची करे गुरुनि जो स्वागत कंदा आहियूं ऐं एकाड़नि में माता जी चौकी रखाईंदा आहियूं त माता जो स्वागत कंदा आहियूं ऐं पाण में सभु नची करे माता जा भॼन ॻाईंदा आहियूं ई ऐं ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं ईअं सिंधी में असां सां सिंधियत में असां नचण खे इलाही सुठो मञियो वेंदो आहे पाण में ख़ुशी ज़ाहिरु करण जो हिकु सुठो उहो मञियो वेंदो आहे